नमस्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा होर में तुसें ईं अज्ज अपनी जेह्की सबतूं परानी ट्रडीशनल गेम बारै सनाना चांह्दा साढ़ी ट्रडीशन गेम ही जेह्की ओह् ऐ कबड्डी कबड्डी साढ़ी मतलब सबतूं परानी गेम ऐ लेकिन हून जेह्का नमां अपडेट आया मतलब बड़े रूल जेह्के कबड्डी आए नमें नमें मतलब रूल सार चेंज होई गे पैह्ले होंदे हे ट्रडिशनल गेम कबड्डी खेड़दे हे मतलब जिन्ने बी मतलव जेह्के साढ़े खलाड़ी होंदे हे ओह् इ'यां होंदे हून जि'यां सत्त खलाड़ी होंदे क्रिकेट दे उस स्हाबै मतलव केह् होंदे इ'यां बराबर बराबर करदे दस ओह्की साइड होंदे दस ओह्की साइड होंदे फ्ही जि'यां बंदा हून रेड देने ई जंदे हून ओल्लै कबड्डी कबड्डी देने ई जंदे एह्दे मतलब अगर बंदा बंदे पकड़ी लेआ तां तैह्लूं तक्क बंदा बैसे निकलदा ओह् उठदा नेईं हा तैह्लू तक्क छोड़दे नेईं हे उस्सी उ'आं ओह् जिन्ना मर्जी टैम ला अगर बंदे च दम होंदा जोर होंदा उस्सी ओह् उं'दे कोलूं नस्सने दी छुड्डकने दी कोशिश करदा जेल्लै भलेआं लास्ट जेल्लै सेही बंदा की हून नेईं छुड्डकी सकदा तैह्लूं जेही बंदा बस आखदा ते तैह्लूं उस्सी छोड़दे ते लेकिन अज्ज जेह्की हून नमां बर्जन आवा दा कबड्डी दा रेड मतलब त्रैइये सैंकटें च मतलब कम्पलीट करना पोंदी उसलै ओह् सिस्टम निं ऐ हा तैह्लूं तक्क थोआड़ी मर्जी कबड्डी देनी तैह्लूं थोआड़ा मन करदा वापस आई जाओ जां इक होर रूल होंदा मरना मराना रक्खा दा म्हाराज जां बंदे अगले ई मारी लैओ जां आपूं मरोई जाओ एह् जेह्की साढ़ी हून जेह्का नमां वर्जन आया न कबड्डी आह्ला एह्दे कन्नै बड़े सारे रूल कबड्डी एह् बने जां ऑफ बने मतलब बीह् बीह् मैंट जां त्रीह् त्रीह् मैंट दा इक ऑफ होना फ्ही बी दूआ ऑफ होना फ्ही पोआइट ओह्ल्लै पोआइट होंदे बंदे ई मारना मतलब मारदे इक्क आ इक बंदे ई छूइयै ते बापस आना मरोई फ्ही दूआ अगर एह्की साइडा बंदा मारी आखना भाई ओह् साढ़ा बंदा एह् स्हाबै कन्नै गेम खेलदे